खाॼन जी मिठाई सिंगारे जी मिठाई गीहर मिटो लोलो चौथो नारेल जी मिठाई गजरुंनि जो सीरो पटाटनि जो सीरो जिलेबियूं गीहर मिठो लोलो करांची हलवो खंड मिसरी ॻुड़ माजून जी मिठाई सिंधी हलवो